میری پسندیدہ كتاب ہے اپنی زبان اپنی زبان مجھے اس لیے بھی بہت زیادہ پسند ہے كیونكہ اس میں جو كہانیاں تھیں وہ بہت ہی بنیادی كہانیاں تھیں زمین سے جڑی ہوئی كہانیاں تھیں اور اس میں سے ایک كہانی جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی وہ تھی سالم علی كی كہانی سالم علی كی كہانی میں یہ ہے بتایا گیا تھا اور دكھایا گیا تھا كہ ایک شخص وہ پرندوں سے كس طرح محبت كرتا ہے اور اسے پرندوں سے كتنی زیادہ محبت اور لگاؤ ہے كہ وہ صبح سے شام تک پرندوں كے بارے میں ہی سوچتا ہے اور ان كے رہنے كھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ہر چیزوں كو وہ مطالعہ كرتا ہے یہاں تک كہ پرندوں یہاں تک كہ كہا جاتا ہے كہ وہ پرندوں كی بولیاں بھی سمجھ جاتے تھے جس سے جب وہ ان كا انتقال ہوا تو تو یہ كہا گیا كہ پرندوں نے اپنا ایک بہت ہی مخلص دوست وہ كھو دیا ہے سالم علی كی جو كہانی تھی وہ ہمیں اس بات كی طرف دعوت دیتی ہے وہ یہ ہمیں سیكھ دیتی ہے كہ ہم پرندوں سے كتنی محبت كریں اور ہمیں پرندوں سے كتنی محبت كرنی چاہیے كیوں كہ پرندے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ان كی آواز سن كر سكون محسوس ہوتا ہے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے صبح صبح اٹھ كر پرندوں كی آواز سن كر ہمارے دل كو اور دماغ كو سكون ملتا ہے سالم علی كی كہانی میں یہی بتلایا گیا ہے كہ ہمیں اپنے آس پاس پرندوں كا خیال ركھنا چاہیے اور دیكھنا چاہیے كہ اگر ان كو كھانے پینے كی ضرورت ہے تو وہ ہم اپنی طرف سے انہیں فراہم كریں